अगर दुनिआमे कतौ घुमैके लेल हमरा भेजल जाय तऽ हम नेपाल जायब ई पहाड़ पर अवस्थित पशुपति नाथ मन्दिर विश्वविख्यात अछि एहिठाम मनचाहा फल प्रदान होइत अछि अपन मन मानैके बाद हम बाबासँ कहैत छी बाबा ओहिपर जरूर ध्यान दैत छथिन प्रेम श्रद्धा भक्तिसँ प्रसन्न भऽ कऽ हमरा सभके दिन प्रतिदिन मङ्गल कामना करैत छथिन एहिमे एहनो मान्यता अछि जे जतबा लोहा सटाएब ओतबा सोना भऽ जाइत अछि तऽ ई बात सभ व्यक्तिके लेल तऽ नहि अछि नेपाल सरकारके लेल अछि जे नेपाल सरकार आवश्यकाता पड़ला पर जतबा लोहा सटाबैत छथिन ओतबा हुनका सोना प्राप्त होइत छै लेकिन राजस्व विभागक द्वारा पहिने अहि बात पर तय करबाक चाही